हम अपने पशु को क्या खिलाते हैं घास खिलाती हूँ खेत में गेहूँ का भूसा जो होता है वह गेहूँ का भूसा समय से हो जाता है उसको खिलाती हूँ उसको खरी चुनी गेहूँ का दरुआ बना कर गाय भैंस को खिलाती हूँ अनाज भी खिलाती हूँ उसको खिलाने से दूध उसका गाढ़ा हो जाता हैं हम उसके लिए पशु के खेत में चरी भी बोई हूँ वो काट कर भी वो काट कर खिलाती हूँ फिर उसके बाद धान होता है उसका पियर जो होता है उसको बलवा कर गाय भैंस को हम खिलाते हैं उसको बहुत खिलाती हूँ अनाज भी दाना देती हूँ पशु के अपने गाय भैंस को खिलाती हूँ और बाज़ार से खरी चुनी आनाज मंगवाती हूँ गाय भैंस को दोनों को खिलाती हूँ खेत में घास चरी सब बोई हूँ उसको भाल कर गाय भैंस को खिलाती हूँ चारा देती हूँ गाय को गेहूँ का दरिया बना कर उसको खिलाती हूँ गाय भैंस को दोनों उस खिलाने से अनाज खिलाने से गाय भैंस दूध बढ़ती हैं इ दूध ज़्यादा देने लगती है उसको मैं बेचती हूँ डैरी पर बेचती हूँ गाय भैंस का दूध हमें उस गाय भैंस को बहुत सेवा करनी पड़ती हैं